हा जी हा हा सही ॿुधो अथव न एक्चुली तव्हांखे कीअं खपे पर पैट्रोल त तव्हांखे ई भराइणो पवंदो भई असां कलाक जे हिसाब सां बि ॾींदा आहियूं ऐं किलोमीटर जे हिसाब सां हूंदो आहे त पैट्रोल असांजो ई हूंदो आहे ऐं अगरि तव्हांखे कलाक जे हिसाब हूंदो त पैट्रोल तव्हांखे ई भराइणो पवंदो तव्हांखे किथे वञिणो किथे आहे अछा अछा हा अंजार में ॾाढा सुठा सुठा मिलंदा अथव तात त कच्छी जेके हुंदा आहिनि न उहो ॾाढी सुठी हूंदी अथव बांधिणी जूं ड्रेसूं वग़ैरह

हा सही ॿुधव अथव भले हाणे तव्हांखे ईअं मूं वटि ॾिसो बाईक बि अथव एक्टिवा बि आहे उन मां त भाड़े ते टू वीलर ई ॾींदी आहियां त हा अन त तव्हांखे जेको खपे बाईक खपे त बाईक करे ॾींदीमांव एक्टिवा चवंदा त एक्टिवा करे ॾींदीमांव तव्हांखे हा त भले हा त भले तव्हांखे बाईक माना कलाक जे हिसाब सां खपे कलाक जे हिसाब सां खपेव की किलो मीटर जे हिसाब सां किलो मीटर में असां ॿावीह क के किलो मीटर जे हिसाब सां ॾींदा आहियूं हा हिकु किलो या ॿावीह हा बसि भले ॿ कलाक लॻंदव तव्हांखे किलोमीटर जे हिसाब सां सस्ती पवंदव वरी भले तव्हांजी इछा मां त ॿ कलाक जे हिसाब सां बि ॾियांव

जा ज़रूरु तव्हां न त हींअर छा आहे हींअर क्रिसमस पई हले न नाताल पयो हले त हींअर वेकेशन आहे वेकेशन जे करे भीड़ वधीक आहे त तव्हां थोरो जल्दी ॿुधाइजो छो त पोइ वरी छा गाॾियूं सभु भाड़े ते खणी था वञनि तव्हांखे वरी पोइ मिलणु मुश्किलु थी वेंदव हा तव्हां ज़रूरु ज़रूरु तव्हां किथां आया किथां आहियो अछा बॉम्बे मां आया आहियो पोइ त हिते कच्छ में घुमण जूं जॻहियूं बि ॾाढियूं सुठियूं अथव घुमिया आहियो हा ज़रूरु ॾींदा आहियूं तव्हां त ॿ ॼणा आहियो त तव्हांखे बाईक ई सस्ती पवंदव बाईक ते तव्हां घुमी अची सघो था हा फ़ॉर वीलर असां न रखंदा आहियूं असांजो कमु टू वीलर जो आहे भले तव्हां त हा त हा उहो हा उहो त पोइ मां तव्हांखे ॿिए कंहिं खां कराए ॾियांव तव्हांखे खपेव त जॾहिं बि तव्हां चओ ज़रूरु ज़रूरु ज़रूरु हा ज़रूरु ज़रूरु भले भले चलो जय झूलेलाल